مجھے آج بھی روایتی انداز میں کاغذ اور قلم سے لکھنا بہت پسند ہے جب میں قلم سے لکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے خیالات زیادہ آسانی سے بہہ رہے ہوں کاغذ پر الفاظ دیکھ کر ایک خاص سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن ماننا پڑے گا کہ آج کل کے دور میں موبائل اور لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنا بہت عام ہو گیا ہے اب اکثر جلدی میں یا ضرورت کے تحت میں بھی موبائل پر نوٹس لکھ لیتی ہوں یا کمپیوٹر پر ٹائپ کرتی ہوں پچھلے کچھ برسوں سے تحریر کا انداز کافی بدل گیا ہے اب لوگ زیادہ تر ڈیجیتل طریقے سے کام کرتے ہیں جس سے رفتار تو تیز ہو گئی ہے مگر کاغذ پر لکھنے والی خوشبو اور احساس کی بات کچھ اور رہی تھی میرے دل کے قریب آج بھی قلم اور کاغذ ہی ہیں چاہے دنیا کتنا بھی آگے بڑھ جائے